मध्य प्रदेश राज्य में राज्य परिवहन बस में कम लोग सफर करते हैं परिवहन बस में यात्रियों की सीट आरामदेह नहीं रहती है परिवहन बस में शौचालय शौचालय नहीं होने से बच्चों बुजुर्गों एवं महिलाओं को असुविधा होती है एवं सुविधाओं की कमी होती है परिवहन बस में लोग यात्रा करने से बचते हैं यात्रीगण रेल यात्रा ज़्यादा करते हैं रेल यात्रा काफी देह किफ़ायत भी रहती है रेल में यात्री सीट सुविधाजनक रहती है यात्री यात्री उसमें आराम से शयन कर सकता है और रेल में यात्रियों के लिए शौचालय रहता है जिसमें बच्चों बुजुर्गों और महिलाओं को शौचालय की सुविधा रहती है रेल यात्रा के दौरान बोगी में खाने पीने का सामान भी उपलब्ध हो जाता है रेल रेल कभी कभी रेल बिलंब से आती है और गंतव्य स्थान पर समय समय पर पहुँच नहीं पाते हैं तो यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती है